जोंनि गामियाव खिनाय जाबाथ' गोदोहाय लोखोना बिलायखौ सिफ्लेनानै जायोमोन आमफ्राय आरो सफारि बिलाइजों सिनिजोंबो सिफ्लेनानै जायो बा लोङो आरो थालिर दावखाखौबो जानाय नुयोमोन उदै मोजां जायो होननानै खिनाय जाबा बिनिफ्राय आरो आरोबाव बिदिनो खिनायनि अन गायैबो लोमजाबा आमाय मोनबा फिनेल खुगा बेन बेनदों गानो सानदुं नांनायफोरा खारनायनि आरो बिदिनो सिथर ओंखारनाय मानायफोराव सिब्रु अमा बेदर आलु बेफोरखौ संनानै जाहोयो जाहाथे उन्दैफोरनि सिथर ओंखारनाय फोरा मोजांयै ओंखार जोबो आर थाफ हामो